ہمارے علاقے میں ایک تنظیم ہے جوکہ ایجوکیشن کے لیے کافی کام کرتی ہے اور بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی اسکالرشپس وغیرہ دیتے ہیں اور پھر تاکہ جو غریب بچے بھی ہیں یا مظلوم ہیں یا اس طرح کے جو بھی یتیم وغیرہ ہیں تو ان کے لیے بھی تعلیم کو فراہم کیا جا سکے اور ان کے لیے بھی مواقع بہم میسر ہو سکیں تو اس کے لیے ایک تنظیم ہے انجمن اسلامیہ جوکہ تعلیمی فاؤنڈیشن ہیں اور تنظیم ہیں وہ اس کے لیے کام کرتی ہے اور تاکہ بچوں کو آگے بڑھایا جا سکے اور تعلیم میں بہتری ہو تاکہ ہمارے جو ابھی بچے ہیں نئے نئے بچے آتے ہیں وہ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں تعلیم یافتہ ہو سکیں اور وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا سکیں تاکہ وہ معاشرے میں اور معاشرے کو بنانے میں ایک اچھا اور اہم رول کردار ادا کر سکیں کیونکہ تعلیم یافتہ انسان ظاہر ہے معاشرے کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں